ई बैंकिंग केँ माध्यमसँ एक दोसर ठाम पाई पठेबा मे दोसर ठामसँ पाई मँगयबामे आ जे काज पेन पेपर मे होइत रहय ओकरा जतबा प्रक्रिया करऽ पड़ैत रहय ओहिमे बहुत समय लागैत रहय ओहि समयकेँ बचाव के लेल आ बहुत तरहकेँ लाभ भेलैया लेकिन वर्तमानमे धोखा धड़ीकेँ सेहो किछु वृद्धि भऽ गेलैया आ धोखा धड़ीमे बहुत आदमीकेँ अकाउन्ट सँ जे छै से पैसा कौड़ीकेँ हेरा फेरी कऽ लै छै आ ओहिमे सभ गोटे पढ़ल लिखल सक्षम समग्र जानकारी राखऽ वाला लोक नहि होइत छै बहुत तबका एहन छै जे किछु बुझते नहि छै ओ जाइत छै पाई निकालऽ लेल पाई जमा करऽ लेल ओहो सभ ठमा हैकर सभ जे छै से बैसल रहै छै या ओकर ए टी एम कार्डे चेन्ज कऽ लै छै या बैंक क पदाधिकारियो सभ बहुत जगह एहन बात एलैया ओहो सभ जे छै से ओहिमे सन्लिप्त पायल जाइत छै लोकक अकाउन्ट सॅं पाई हैक भऽ जाइत छै निकासी भऽ जाइत छै जे जानकारियों नहि रहै छै तऽ गुण अवगुण तऽ दुनू छै तहन एकटा बात छै एकरा पर बेसी ध्यान देना चाहैत छी अहाँ एके लागिन सॅं सभकेँ लारबै से नहि ने चलत पढ़ल लिखल लोक जे ई बातकेँ फॉलो करतै ओ किसान मजदूर या कचिया खुर्पी चलाबऽ वाला छै गाय मालकेँ घास गढ़ऽ वाला छै ओकरो अहाँ कहै छियै जे ई ई बैंकिन्ग कीजिए तऽ ई बैंकिंग केँ मने ओ कतय सॅं बुझतै ई सभ किछु दुर्गुण छै